मधुबनीमे जे छै से स्थानीय परिवहनके विकल्प जे छै ओहिमे एकटा नगर बस सेवा जे छै ओ बहुत महत्त्वपूर्ण छै एकर प्रभाव कि छै जे मधुबनी जे छै ओ मुख्यालय छै आओर आब जे मधुबनीके नगर निगमके जे नबका क्षेत्र बनैलकैया ओहि नबका क्षेत्रमे जे छै बहुत दूर दराजके जेना रामपट्टी सभ भेल ईसभ जे पन्चायत रहै ओकरो सभके जे छै नगर निगममे जोड़लकैया तऽ नगर बस सेवा जे छै अगर एकर विकल्प देल जाइ तऽ जे लोक आइ प्राइभेट रूपसँ जे दोहन होइ छै तऽ नगर बस सेवा जे छै ओकर जेना शुरुआत कयल जेतै तऽ मधुबनीके जे क्षेत्र आइ नगर निगममे बढ़लैया तऽ ओ नगर बस सेवा जे छै अहाँके दूर दराज तक जेतै जेहिसँ आम जनके जे छै के जीवनमे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़तै आज आइ गरीब दुखियाके जे दोहन करै छै जतय भाड़ा होयबाके चाही बीस रुपैआ ओतय भाड़ा लै छै पचास रुपैआ ईसभ चीज जे छै दोहन ईसभ बचतै अगर मधुबनी नगर बस सेवा प्रारम्भ हेतै